नमस्कार जी सर बताइए कहाँ से बात हो रही है बताइए हाँ काका इस्टूडियो से बात कर रहा हूँ

लड़की की शादी है कि थी कब है नहीं शादी की डेट वेट कब है क्या है कुछ तो बताओ अरे पहली तारीख कौन पहली तारीख बताइए हमको भी देखना पड़ेगा डेट खाली है कि नहीं खाली है अगस्त में है सितम्बर में है कि दिसम्बर में है कि जनवरी में है फिर पहली जनवरी है हाँ बताइए यहाँ खाली है क्या करवाओगे क्या क्या बुक करवाओगे ड्रोन ट्रेन माजदा सब क्या क्या होना चाहिए हाँ आँ अरे तो हो जाएगा भैया सब हो जाएगा कम से कम बीस हजार आरे बहुत ज़्यादा त कम नहीं जदि बीस हजार रुपया देओ पूरे आ तो काम नाइ होइ पइहे आ केरा कितने तक का करइया हो आ तो ड्रोनौ ट्रेनौ सब बुक करइयो उतने में थोड़ी न होइ पइहे नौ हजार नौ हजार रुपया भैया नाइ होइ पइहे रुपया कम से कम आप करे पन्द्रह हजार पड़ि है हाँ तुम चाहे तुम चाहे जहाँ मालूम करो

चाहे जहाँ मालूम कर लो सबसे सस्ता हमहे यहाँ रखे हैं माजदा बनइहो एच डी क्लास के बनइहो हाई क्लास की बनइहो ग्लासी बनइहो कौन बनइहो जैसे क्वाल्टी लेहा वइसे तो पैसा बढ़िए भैया हाँ क्वाल्टी अच्छी है तो पैसा भी अच्छा लगेगा आइए देखिए क्वाल्टी देखिए तभी कम हो पाएगा ज़्यादा हो पाएगा सब बात सामने आमने होती है ठीक है बिल्कुल आइए नमस्कार नमस्कार भैया नमस्कार